बरोवपाच्या माध्यमांतल्यान म्हजो एकूच गोल आसा की म्हजें बरोवप जें आसा लिट्रचर आसा ते दिसान दीस बरें आनी बरें जायत वचचें म्हजें लिट्रचर सगळ्या मेरेन पावचें म्हजें बरोवप सगळ्या मेरेन पावचें आनी नव्यो नव्यो आयडियास म्हज्या लिट्रेचरांतल्यान घडत रावच्यो